रसोई जो पहले उपकरण थे उससे कहीं सुविधाजनक अब उपकरण हैं पहले लोगों के पास ग्राइन्डर नहीं था मिक्सर नहीं था ये अपने बहुत सारे सामान नहीं था पहले इमाम दस्ता चलता था अपने ये खरड़ वरड़ चलती थी पत्थर वत्थर चलते थे उससे ही काम घिसना पीसना मसाला करना कूटना मिलना गट्टी ओट्टी चलाना ये सब काम चलते थे आज के जमाने में चक्की है मिक्सर है आपके जूसर है बहुत सारे रसोई के बहुत सारे व्यवस्था हैं ताकि घंटों के काम मिनटों में हो जाएं कोई कि समस्या खड़ी नहीं होती है और बारीक काम हो जाता है मतलब जो अपन जैसा चाहे ऐसा कर सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है चूर्ण वगैरह ये आपका पीसना करना सब हो जाता है तो कुल मिला के पहले से अब अच्छा काम है और सारी सुविधा हैं बिजली के बहुत सारे सामान है बटन दबाया काम चालू कोई दिक्कत नहीं किसी को वी बढ़िया काम काज है तो आज पहले से आज का जमाना देखा जाए तो बहुत अच्छा है रसोई के इलेक्ट्रिक सामान के चक्कर मेटर में कोई दिक्कत नहीं किसी को भी